ज़्यादातर जोधपुर के जो लोग हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे की यहाँ पे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत हैं पढ़ते भी है पर ऐसा होता है कि आप को आजकल पता की रोजगार की कमी हो रही है रोजगार की कमी होने के कारण पढ़े लिखे बच्चे भी रह जाते हैं जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो होते हैं वो आर्मी में और बी एस एफ और इन सब में जाने कि कोशिश करते हैं आज कल की यूथ्स कि अगर मैं बात करूँ तो पर अगर आप उससे आगे जैसे देखा जाए तो कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं वो बैंक में लगाना चाहेंगे सरकारी नौकरी खोती सी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में वो लगने की कोशिश करते हैं सरकारी नौकरी से आप सब लोग जानते योगदान कैसे रहता है कि जैसे कि आप अपना वो अपने किसी ना किसी तरीके से अपने क्षेत्र को अच्छा करने की कोशिश करता है दूसरी जगह आप अगर देखें जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो उन जो सरकार द्वारा निर्देश दिया जाता है कि हाँ भई यहाँ सड़क बनानी जैसे मजदूर बनते हैं तो सड़के बनानी है तो सड़कों का काम करवा देते है तो उनमें उनकी एक की योगदान रहता है फिर अगर आप नगर निगम में वो अगर लगते है तो वो साफ सफाई का पूरा ध्यान देते हैं तो ये भी एक योगदान है अपने जिले के लिए अपने अपने राज्य के लिए तो इस प्रकार जो जोधपुर के जो लोग है वो अपना काम करते है ज़्यादातर ऐसा है कि जो जोधपुर के जो लोग हैं वो खाने पीने में भी अच्छे होते हैं तो वो दुकान जैसे खान पान की शॉप्स भी बहुत लगाते हैं ये ही सब